اُتر پردیش میں لوگ اپنی تہذیبی ورثے كا جشن مناتے ہیں جس طرح سے عید میلاد النّبی عید الفِطر اور بقرہ عید مناتے ہیں تاكہ وہ سب كو ایک دوسرے كو پیغام تہنید لیا جاتا ہے ایک دوسرے كو مبارک باد دیا جاتا ہے ایک دوسرے كو اچھی خوشخبری دی جاتی ہے ایک دوسرے كو جس طرح سے چہلم محرم اِسی طرح سے منایا جاتا ہے اِسی طرح سے ہندوؤں كے تہوار منائے جاتے ہیں ركشا بندھن ہے اِس میں میلہ لگایا جاتا ہے نوراتری ہے بہت سارے ڈانس اِس طرح سے ہوتے ہیں